بنائی اور سلائی کرنے والے اہم اشیا اور آلات کی جو فہرست ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس میں اون اور دھاگے مختلف قسم کے جو بنائی کے مختلف منصوبوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسی طرح بنائی کے لیے ایک سوئیاں ہوتی ہے مختلف سائز اور مواد جس میں لکڑی جس کو بمبو بولا جاتا ہے یا دھات وغیرہ کی سوئیاں بھی ہوتی ہیں اسی طرح کرش جس کو کروشیا ہکس وغیرہ بھی بولا جاتا ہے تو مختلف سائز اور مواد کی ہکس ہوتی ہیں جو کروشیا کے لیے استعمال ہوتی ہے اسی طرح قطاروں اور ٹانگوں کو گننے کے لیے سلائی سلائی کاؤنٹر ہوتے ہیں اون اور دھاگے رکھنے کے لیے اون کا ٹوکرا ہوتا ہے سوت کو کاٹنے کے لیے چھوٹا کٹر اسی طرح پروجیکٹ کے مختلف حصوں کو نشان زد کرنے کے لیے مارکر وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں تک سلائی کے آلات کی بات ہے تو اس میں سب سے بڑی چیز جو سلائی مشین ہوتی ہے وہ مختلف قسم کی مشینیں ہوتی ہے جیسا کہ سنگر جانوں جو مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں مختلف رنگوں اور مضبوطی کے دھاگے بھی ملتے ہیں اسی طرح مختلف قسم کی سلائی کی سوئیاں بھی ہوتی ہے چھوٹی قینچی اور یا تراش خرد جو دھاگے تراشنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسی طرح پیچ ورک کے آلات ہیں جیسے کہ پیچ ورک کے سانچے اور رولر کٹر وغیرہ وغیرہ مختلف سائز اور شکل کی قینچیاں ہوتی ہے اسی طرح پیمائش کرنے کے لیے وہ میجرمنٹ ٹیپ ہوتا ہے سوئیاں اور پن رکھنے کے لیے پن کش ہوتا ہے پن کیش ہوتا ہے اسی طرح سیون کھولنے کے لیے سیم ریپر ہوتا ہے سلائی کی ہوئی چیزوں کو سیٹ کرنے کے لیے آئرن اور آئرن بوڈ ہوتی ہے اور جہاں تک خریدنے کی بات ہے تو اس میں اعلیٰ معیار کی سلائی مشین ہیں جو آپ کے پاس بنیادی سلائی مشین ہوتی ہے جو جدید فیچرز والی مشین خریدنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جیسے کہ کمپیوٹرائز سلائی مشین اسی طرح پیشہ ورانہ سلائی کے لیے کناروں کو سمیٹنے اور سیون ختم کرنے کے لیے اوور لاک مشین استعمال ہوتی ہے مختلف کپڑوں کے لیے خاص سوئیاں جیسے کہ ڈینم سلک اور اسٹریچ فیبرکس وغیرہ کے لیے سلائی کی خصوصی سوئیاں بھی ہوتی ہے کپڑے کو تیز اور درست طریقے سے کاٹنے کے لیے روٹری کٹر اور میٹر بھی ہوتے ہیں اسی طرح مختلف سائز اور مواد کی سوئیوں کا مکمل سیٹ ہوتا ہے اس کو بنائیے کی بنائی کی سوئیوں کا سیٹ بھی بولا جاتا ہے ان کے اسکینز کو بال میں تبدیل کرنے کے لیے اون وائڈنر اور سوئفٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح مختلف پروجیکٹس کے لیے سلائی پیٹرنز ہوتے ہیں مختلف رنگوں اور قسموں کے دھاگوں کو ترتیب میں رکھنے کے لیے دھاگے کو آرگنائز کیا جاتا ہے اور اس طرح کے جو اشیاء اور آلات ہوتے ہیں وہ آپ کی بنائی اور سلائی کی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ پیشہ ورانہ اور مؤثر نتائج حاصل کرنے میں معاون ہو سک